जय झूलेलाल मोबाइल ऐं टी वी जी टेक्नोलॉजी जेतिरी सुठी आहे ओतिरी असांजे ॿारनि जे लाइ ख़राब बि आहे छो त अॼुकल्ह जा ॿार जाम ज़िदी रहिया आहिनि उन्हनि खे मोबाइल ऐं टी वी खपे ई खपे ऐं हिन मोबाइल ऐं टी वी जे करे शारीरीक विकास असांजे ॿारनि जो नथो थिए ऐं जंहिं जंहिं जे करे इन्हनि जे मथे में सूर ऐं नंढे नंढे ॿारनि खे बि चश्मो लॻी रहियो आहे असांजे जेको मोबाइल ऐं टी वी जूं टेक्नोलॉजी वधी रहियूं आहिनि हुननि जे करे असांजे ॿारनि में जेकी विकास आ उहो थिए नथी ऐं डुक दोड़ु थिए नथी हिन जे करे माण्हू घर में ई सुस्त थी रहिया आहिनि ऐं जंहिंं जे करे सुस्ती जे करे बीमारी बि अची वेंदी आहे